हाँ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से मेरी ज़िन्दगी से बहुत असर पड़ा है दो हज़ार उन्नीस में पेट्रोल की कीमत है सत्तर रुपये लीटर थी जो कि अब दो हज़ार तेईस में बढ़ के एक सौ दस रुयये लीटर हो गई है हालाँकि पिछले लॉकडाउन में मैंने एक सौ चौदह से लेकर एक सौ अठारह तक रुपये लीटर तक पेट्रोल ख़रीदा था जो कि अब घट कर एक सौ दस से एक सौ आठ किलोमीटर हो गया है एक सौ आठ रुपये लीटर हो गया है मानो तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से ज़िन्दगी में बहुत सारे असर पड़े हैं उसकी कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ता है पहले में पेट्रोल आ जाता था चार सौ रुपए में पॉंच छ लीटर जो की अब चार लीटर ही आता है इससे ज़िन्दगी में फ़र्क तो पड़ा है और पर्यावरण के लिए वैसे ही बहुत हानिकारक है जितने पेट्रोल से गाड़ियाँ चलेंगी उतना पोल्यूशन चलेगा क्योंकि अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करूंगा